म्हाका कसलें काम ना तेन्ना हांव पेपर वाचतां टिवीचेर तशें तरेतरे तरे ते खेळ पळयता जशें की क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी बॉक्सींग आनी खोखो पळयता आनी म्हाका बातम्यो पळोवपाक आवडटा आनी जेन्ना म्हाका काम कामाक सुटी आसता तेन्ना हांव घरांत साफ सफाई करता घरा भायर नितळ करता आनी आनी भोंव बाजारान वचून तर सामान घरांतलें सामान हाडटा घरांत सामान हाडटा आनी आनी सांचो पासयेक वता आनी येवन मागीर भुरग्यां बरोबर बसता